पंद्रहं अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह चारि सितम्बर ॿ हज़ार पंज सोरहं मई ॿ हज़ार सत नव ऑक्टोम्बर ॿ हज़ार टे छह फ़रवरी ॿ हज़ार छह